हॅलो गोवन स्पायस न्ही हांव कुणाल धारवाडकर उलयता म्हापसा गांवसवाड्याच्यान तुमचें रेस्टोरंट निव्ह म्हापश्या निव्ह बस स्टेंड जाला थंयसर आसा न्ही म्हाका म्हज्या एका फ्रेडांन सजेस्ट केल्लें तुमच्या हॉटेंलान बरें जेवण मेळटा म्हणून आनी ताच्या खातीरूच म्हाका ऑर्डर प्लेस करपाची आसली तुमी म्हाजी ऑर्डर घेता हां तर एक चिकन फ्रायड रायस हय दोन प्लेट चिकन सुका एक प्लेट चिकन ड्राय फ्राय आसा न्ही तुमचे कडेन ओके हय आनी दोन प्लेट चिज गार्लीक नान हय चिज कमी घातल्यार चलता आं ओके आनी म्हाजो पत्तो आसा घर क्रमांक एकशें वीस गांवसावाडो आं थंय कपॅल आहा लागी म्हणजे तुमकां लँडमार्क जाय जाल्यार ऑर्डर पावोवपा खातीर बरें थेंक्यू